आंथ' ओरैनो थानाय समाव बिदिनो बायदिसिना गेलेनो मोजां मोनो बिदिनो मा समाव मा गेलेनाय जायो बेफोरखौनो गेलेनो मोजां मोनो ओरैनो थानानैलाय माथो लाब जों दा फुटबल गेलेयो बिदिनो ओरैनो थानाय समाव खामानि मावथ'यै समाव फुटबल गेलेनाया मोजां मोननायनिल' नङा आरो गावबागाव देहानि थाखायबो बिराद मोजां एक्सारसाइस बिदिनो गेलेनांगौ आंबो गेलेयो बयखौबो आं बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेजानो लुबैयो